हैलो हां जी हां तुस कुद्धरा बोला दे अच्छा तुसें केह् दाड़ सुज्जी दियां दिक्खियै चलना पता साफ करनी पौनी ओह् अंदरा दा तुसें औना पौना मतलब कि कोई तिन चार दिन लगातार औना पौना तुसेंगी हफ्ता

हां इक हफ्ता इक हफ्ता तिन चार दिन तुसेंगी औना पौना ठीक ऐ तुस आई जाओ कल आई जाएओ तुस ठीक ऐ फ्ही हा ठीक ऐ फ्ही अ'ऊं दिक्खी लैगी ठीक ऐ चेक करी लैगी ठीक ऐ